میں ناولس پڑھنے کا بڑا شوقین ہوں خاص کر کے اردو ناولس میں نے اپنی اکثر ناولس آنلائن ہی آرڈر کی ہے ابھی حال ہی میں میں نے نمرا احمد کی تصنیف شدہ ناول جنت کے پتے آرڈر کی تھی جوکہ بارہ سو صفحات پر مشتمل ایک ضخیم ناول ہے ناول ڈیلیور ہونے کے بعد میں نے جب اسے دیکھا تو وہ ناول بالکل ہو بہ ہو اسی طرح تھی جس طرح فوٹو میں دکھائی گئی تھی ضخیم ہونے کے باوجود بیکیجنگ میں کوئی کمی نہیں تھی ناول ذرا سا بھی نہ پھٹی نہ مڑی اور نہ ہی اس کے کلر چھوٹے ہوئے ہیں مجھے بہت ہی اچھا محسوس ہوا وہ ناول جب ہاتھ میں لے کر پڑھ رہا تھا مجھے بہت اچھا ایکسپیرئنس ہوا میں ریکمنڈ کرتا ہوں آپ کہ وہ ناول پڑھیں